जोंनि आसामाव जों जेब्ला गोरलै गोरलैमोन बे समाव हिनजाव माहारिखौ बा हिनजावफोरखौ स्कुल फोरोंनायाव जोङो बांद्राय फोरोंनायखौ जों नुनो मोनामोन मानो होनोब्ला जोंनिया मोनसे बिबादि साननाय दंमोन जे बिसोरो गुबुन न'खराव थांगार खायो होननानै बेखौ बांद्राय इम्परटेन्ट होनाय जायामोन बेखौ जों नुनो मोनबोदों आरो बेबादिनो सोलिनायखौहाय जोंनि मेगनजों नुबोदों नाथाय हौवाफोरखौ बांसिनै फोरोंनाय जायोमोन थोंजोङै दा बिनि बिथिङै नायहरोब्ला जों नुनो मोनबाय टटेलि सोलायनायखौ जों नुनो मोनबाय मानो होनोब्ला सोलोंनाया जे हिनजाव हौवानि खोथा गैया बयनिबो थाखाय गोनांथिया समान बेखौहाय नुनो मोनबाय आरो दा फोरोंनायनि फारागथिआबो समानानो जाबाय बहुद सिगांनि सिगांनिजों आरो दानिजों बहुद सोलायनाया टटेलि चेन्ज जाबाय होननानैहाय आं सानो मानो होनोब्ला दायो जों गैयाब्लाबो हिनजाव गथ' फोरखौसो बांसिनै आवगाय सिननायखौ आं नुनो मोनो मानो होनब्ला बेबादिनो गोबां फरायसालियाव बेबादिनो बांसिनै मार्क्सफ्राखौ हिनजाव गथ'फ्रासो बांसिन लानाय आरो फरायनायखौ मोजां मार्क्स लानानै पास खालामनाय मानाय बेफोरखौ आं नुनो मोनबाय सिगांनि समाव नाथाय बिसोरखौ इम्परटेन्ट होयियाव गोबां बिबादिनो फरायनो हागौमोनब्लाबो बिसोरखौ थाबनो फरायनायनिफ्राय गोजानाव खालामनाय जायोमोन नाथाय दा बिबादि नंले दानि हिनजावसाफोरखौ मोजाङै गावनि सोलोंनांगौखौ दायथ'खौ फुरा लानानै फोरोंनाय जासै आरो बेबादिनो साख्रि बाख्रि मोननाय जाबाय गाव जि जायगायाव दङ जि जायगायाव हाबा जाहैगोन बे जायगाफ्राव बियो साख्रि बाख्रि लानानै गावनि न'खरखौ फोथांनो हानायनि सुबिदाखौ दा लानो हानाय जासिगोन जाबाय नाथायब्ला गोदो बिबादि नङामोन फरायनाय गैया हिसाबै जि जायगायाव बियो सौहैगोन बा हाबा जाहैगोन बे जायगायाव बियो जेबो साख्रि लानो हानाय रोंगौथि गैयि हिसाबै बियो बि रौगौथि गैयि बायदिनो बियो सोलि हैनांगौ जायोमोन नाथायब्ला दा रौगौथि थानाय हिसाबै गावनि मोननो गोनां जि मा फरायनायनि मुयल' हिसाबै गावनि मोनांगौखौ बियो मोननो हानायनि खमथाया जाबाय दानि जुगाव बांसिनै बायद'था जानायखौ जोङो हिनजाव माहारि बा जो आथोनफोरखौ जोङो नुनाय जायो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलाव माखासे बारहावाया दा गाज्रि जालांनो हमदों बेबादिनो जानाय सोबनाय बिबादिनो सोलिनाय हिसाबै जोंनि हौवा माहारिनि गेजेराव बाराद्राय जानाय हिसाबैहाय जोङो मोजाङै फरायनाय सुबिदा फोरखौ जोंनि हौवा माहारिया लानो हानाय जायाखै बे हिसाबै आंनि नुनायाव दा बांसिनै जेरैबादि सिगां सिकप होनाय जायामोन नाथाय दा दावगानायखौ जोंनि हिनजाव माहारिनि फरायनायखौसो आङो दावगासिननाय नुनो मोननाय जायो जोंनि बे ओनसोलाव दासान्दि मोजाङै फरायनानै मार्क्सयै मोजां मोजां स्कुलाव एडमिसन लानो हानाय आरो मोजां साकरि लानो हानाय मोजां सोलिनो हानाय गावनि आथिङाव गसंनो हानाय गावनावनो मोनसे प्राइभेट डिफ्ल'मा बेफोरबादि खालामनानै लानो हानाय बेबादि नुनो मोननाय जायो नाथाय गोदोनि समनि आरो दानि सिखखा गोदोनि सिखखाजों टटेलि चेन्ज जाबाय दा बिबादि नंलिया मा हिनजाव मा हौवा जोंनि फोरोंथाय सोलोंथाइनि फारागा समान जाबाय होननानै आं मिथिनो मोनो